मेरा फेवरट सब्जैक्ट मैथ गै यरो ते मैथ शुरू शा अस पढ़दे समझी लैओ बन टू पढ़या ते निक्कियां क्लासां बन टू फ्ही ओह्दे बाद च प्लस माइनस आई गे मलटीप्लाई आई डिवाइड आई एह् चीजां पढि़यां फ्ही ओह्दे बाद च एह्दा हा उप्परला लैवल आई गेआ समझी लैओ पजंमी शा बाद च तां कोच्शन समझना आह्ले आई गे मैनसुरेशन फ्रैक्शन एह् चीजां आई गेइयां दसमीं च दसमीं तक बी इयै चीजां गै न ते जियां मैथ बंदें ऐ मैथ ऐसी चीज ऐ समझ लग्गी अगर तां फ्ही पढ़ने दी कोई जरूरत नी ऐ बाकी सब्जेक्टें च इयां होंदा ऐ रट्टा मारो याद करो टाइम देना पौंदा सब्जेक्ट ऐ मैथ एह् ऐ जियां कोई इक ऐक्सरसाइज होई कोई सेम सेम कोच्शन जेह्दे बिच्च तां पैह्ला जियां इक कोच्शन मास्टरा कढाया तां दूआ तुस आपूं कड्डी सकदे जियां कि इक कोच्छन तुसें पढ़ाया तां तां तुसें दिक्खी लैना केह्ड़ा फार्मुला लगदा तां फार्मुला तुसें आया तां समझी लैओ तुस कोच्छन कड्डी लैता जियां पूरी ऐक्सरसाइज दस कोच्शन वास्तै इक दो कढाग तां अस सारे कड्डी सकने ओह् कोच्शन फ्ही जेह्दे ते इ'यां मेरा इंटरस्ट हा मैथ च मैथ तां इटंरस्ट बनाया ते बाकी सब्जेक्ट भैं याद करी करी याद करी करी ते ओह् भुल्ली दे मैथा इक चक्कर ऐ जेल्लै फार्मुला याद होई जाह्ग कोच्छन तुसें भुल्ली बी जाह्ग कोई चक्कर नी ऐ तुस कड्डी सकदे कोई बी कोच्शन ऐ ओह्दा फार्मुला खाल्ली चेता रक्खना जियां दसमीं शा बाद च अग्गें आई बाह्रमीं ते जियां एह्दे बिच्च आई गेई इंटीग्रेशन आई डीफरैंटसेशन आई ते डीफरैंटसेशन दे तुसें फार्मुले औने चाहिदे जियां इंटीग्रेशन दे फार्मुले ओह् फार्मुले आई जंदे जियां मिगी तां ओ ओह्दे कारण कोई बी कोच्शन जियां मी मैं नेईं पढ़ा होवै कोई कोच्शन ते मी फार्मुला औंदा होवै इयां साइन काज़ टैन बगैरा जेह्ड़ी चीजां एह् एह्दे बिच्च न एह् मिगी औंदिया होन तां आ'ऊं एह् सारे कड्डी सकनां कोच्शन इयां कोई बी पेपरें च जियां मैं काज़ आह्ला कोच्छन कीता दा होए तां टैन टैन आह्ला आई गेआ होऐ पेपर च तां मी फार्मुला पता होना चाहिदा बस फार्मुला पता तां कोच्शन आ'ऊं कड्डी सकदा कोई बी कोच्शन होए ते जियां के जियां के बाकी सब्जेक्ट ऐ जियां इंग्लिश तां पैह्ले इंग्लिश सब्जेक्ट ऐ जियां तां ग्रैमर औनी चाहिदी एह्दे बिच्च होर कोच्शन चैप्टर बड़ा किश औंदा जियां बाकी सब्जेक्ट ऐ जे कोच्शन याद कीता जेह्ड़ा तुसें कीता तुस उयै लिखी सकदे ओह्दे बगैर कोई नि लिखी सकदे मैथै च एह् चक्कर ऐ जेह्ड़ा तुसें नेईं बी कीता होग मतलब फार्मुला औंदा होऐ तां ओह्दा बगैरा ओह्दा जेहा कोच्शन तुस कोई बी कड्डी सकदे तुसें पेपरें च जेह्ड़ा मर्जी अग्ज़ामंनर कोच्शन देई ओड़े तुसें उस स्हाबा कोई कोच्शन कड्डा होऐ फार्मुले उस फार्मुले कन्नै तुसें होर कोई कोच्शन देऐ तां तुस ओह् बी कड्डी सकने ते इस्सै आस्तै मैथ ऐसी चीज ऐ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बी ऐ शुरू शा गै जित्थै कन्नै इन्ना पढ़ना टाइम वेस्ट बी नेईं होंदा दस कोच्शन दित्ते पंज गै तुस कड्डियै जाओ पंज सेम उयै जेह् होन तां दुए तुस कड्डी सकदे ते एह्दे आस्तै मैं बाकी सब्जेक्टें च घट्ट इंटरस्ट दिन्ना ते एह् मैथ मिगी स्हेई लगदा मैथे आस्तै मैं ज्यादा मैथै गै प्रेफर करना